ہمارے دیہی کمیونٹی میں بہت ایسی چیزیں اپلبدھ بھی ہیں اور بہت لوگ آتے بھی ہیں اسے گھومنے کے لئیں اور ہمارے ادھر کچھ بنایا بھی جائے تو بھی بہت لوگ آئیں گے گھومنے کے ٹورسٹ کے طور پہ جیسے کہ ہمارے دیہی کمیونٹی میں سہرسہ میں بہت ایسی چیزیں ہیں جیسے پارک ہیں دو تین پارک ہیں تو لوگ اسے بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور ہم ہمارے ادھر ایک اچھی سی یونیورسٹی بنا دیا جائے تو لوگ وہ بھی آئیں گے اگزام دینے کے بہانے وہ بھی گھوم لیں گے ہمارے ادھر پانی کی زیادہ یہ ہے پانی زیادہ اپلبدھ ہے ہم لوگ کے ادھر اگر اسے اچھے سے ایک ڈیم کے طور پہ بنا دیا جائے تو لوگ اسے بھی بہت اچھے سے دیکھتے ہیں کافی دیر دیر تک دیکھتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے تو وہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہمارے یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ لوگ آئیں گے دیکھنے اور ہمارے ادھر کرکٹ گراؤنڈ بھی بنایا جا سکتا ہے جس سے کہ لوگ باہر کے دیہہ میونک کمیٹی سے لوگ آئیں گے اسے کھیلنے کے لیے بھی لوگ آئیں گے اور دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئیں گے یہاں اسپیس کی کوئی کمی نہیں ہے بہت ہی زیادہ اسپیس ہے تو لوگ آرام سے آ سکتے ہیں اور کرکٹ کھیل بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ادھر ایک ہمارے کیا کہہ ڈسٹک میں ایک میلہ بھی لگتا ہے جو دو تین منتھ تک اچھا خاصہ لگا ہوا رہتا ہے لوگ اسے بھی آتے ہیں بہت دور دور سے دیکھنے کے لیے اور دو تین منتھ تک دیکھتے رہتے ہیں اسے یہاں پہ رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں بہت ایسی ایسی ساری چیجیں یہاں پہ اپلبدھ بھی ہیں اور اپلبدھ بھی کرائی جا سکتی ہیں جیسے کہ ڈیم اپلبدھ کرائی جا سکتی ہے کیوںکہ پانی بہت ہی جیادے ہے ہم لوگ کے ادھر تو اگر ڈیم بنا دیا جائے تو وہ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت ہی بیٹر رہے گا ہم لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے اور ہم لوگ کے ادھر گراؤنڈ بھی بہت اچھا کھاصہ ہے اگر کرکٹ گراؤنڈ بھی بنا دیا جائے تو لوگ اسے بھی آئیں گے دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے اور باہر باہر سے لوگ اسے کھیلنے کے لیے بھی آئیں گے جس سے لوگ اچھے سے منورنجن کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھیں چیز ہیں ہاسپٹل کی بھی کمی ہے ہاسپٹل بھی بنا دیا جائے تو لوگ باہر سے آئیں گے اور یونیورسٹی بھی بنا بنا دیں تو لوگ آئیں گے اسے دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے اور ادھر بہت ہی نیچرل چیزیں رہتی ہیں پراکرتک ساری چیزیں پراکرتک ہیں لوگوں کو یہاں کافی من بھی لگے گا دیکھنے میں اور کھیلنے میں بھی من لگے گا ہر چیز میں من لگے گا یہاں اور بھی بہت ہی کچھ چیجیں یہاں پہ بنوائی جا سکتی ہے اب جیسے کہ بات کریں ہم تو ایک ہاکی کا بھی گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے کیوںکہ یہاں گراؤنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے کرکٹ گراؤنڈ ہاقی گراؤنڈ فٹ بال گراؤنڈ بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں کہ لوگ آئیں اور یہاں گھومیں دیکھیں ہر چیز کا مزہ لیں کیوںکہ زندگی میں گھومنے سے بیٹر کوئی چیز نہیں ہے کیوںکہ جتنا گھومیں گے لوگ اتنا لوگ سیکھیں گے ہر جگہ جائیں گے ہر جگہ کی لینگویز الگ ہوتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو اپنے آپ میں امپرومنٹ ملتی ہے الگ الگ لینگویز بولی جاتی ہے الگ الگ کلچرس ملتی ہے یہاں کے بھی کلچرس سیکھیں گے اور یہاں کے بھی کلچرس بہت ہی بیٹر رہتے ہیں اسی لیے لوگ آئیں اور دیکھیں یہاں پہ بھی بہت کچھ پروائڈ کیا جا سکتا ہے